اُتر پردیش میں منائے جانے والے ثقافی تہوار اور تقریبات جیسے جیسے دیوا کا میلہ اِس میلے میں بہت سی چیزیں جھلکیاں یہ اُتر پردیش کی پہچان بن چُکا ہے اور یہاں پر جو ہے سبھی دھرموں کے لوگ جاتے ہیں اور بہت ہی بڑا یہ میلہ ہوتا ہے اور اِس طرح سے رام لیلا ہے رام لیلا اِس میں جو ہے وہ ڈانس ہوتا ہے کردار ہوتا ہے اور پروگرام ایکٹنگ ہوتی ہے اور جگہ جگہ پر اُس کا اِنعقاد ہوتا ہے اور جگہ جگہ جگہ پرگاؤں میں گلی میں چھوٹے محلوں میں ہر شہر میں اِس کا اِنعقاد ہوتا ہے اور لوگ جو ہے کُرسیوں پہ بیٹھ کر اُس کا انجوائے کرتے ہیں